हाजीं बोल्लो हां हां कीता हा अप्लाई असें ना इक शैल क्वाल्टी दा सीमैटं चाहिदा ऐ अगर होग जियां अम्बुजा बगैरा होआ जां शैल क्वाल्टी दा सीमैटं दी तलाश च न अगर है तुस भी सनाओ असें ई

असें चाहिदा शैल क्वाल्टी दा जेह्दे धाम बी सस्ते होन की जे असें होर बी बड़ी जगहें पुच्छेआ सीमैंट जीत्थै शैल ऐ उत्थैं पैसै मते न ते असें गी चाहिदा चीज बी शैल होऐ सीमैंट बी शैल थ्होही जा जेह्दे च पैसे बी घट्ट होन की जे असें गी दमैं चीजां दिक्खनियां न आर्थिक स्थिती बी दिक्खनी ऐ ते चीज शैल बी दिक्खनी ऐ जेह्दे न साढ़ा मकान शैल बनी सकै पर असें गी चाहिदे न कि घट्ट होन तुस सुनाओ हून थुआढ़े कश कोह्की कोह्की जेह्ड़े सीमैंट ऐ कोह्की कोह्की खास विशेशता केह् ऐ तुस दस्सो ताकि अस उसी खरीदी सकचै जी

तुस असें गी एह्दा दाम सुनाओ दाम केह् होग चाली रपेऽ ऐ चार सौ रपेऽ ऐ चार ज्हार रपेऽ ऐ जां केह् ऐ क्योंकि असें अपनी आर्थिक स्थिती दिक्खियै चीज लैनी ठीक ऐ सर शुक्रिया

ठीक ऐ सर शुक्रिया आफिशल वैबसाईट दस्सी ओड़ो केह्ड़ी ऐ ठीक ऐ सर मे कल्ल गै सर्च करगी वैबसाईट शुक्रिया